तैराकी से हमें कई फ़ायदे होते हैं तैराकी एक बहुत अच्छा कार्डिओ आयाम है जिससे हमारी हमारी कैलरियाँ बर्न होती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है जिससे कि वजन घटाने में भी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमारे तैराकी का उसी के साथ साथ जो हमारी माँसपेशियाँ हैं वो भी मजबूत होती है तैराकी से क्योंकि सभी माँसपेशियों का उपयोग होता है हड्डियों के लिए भी अच्छी होती है और उस जिससे हमारी हड्डियाँ हड्डियों के लिए भी अच्छी होती है तैराकी जिससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है और हमारे बीमारियों का खतरा भी कम होता है दिल से रिलेटेड रोग भी कम होते हैं हार्ट से रिलेटेड क्योंकि हमारा उससे रक्त संचार अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो ओर उससे रोग नहीं होती है ख़ासकर के बोडी में लचीलापन भी आता है तैराकी से और जो हमारी ऊर्जा की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है हमें थकान कम करने में भी मदद मिलती है स्विमिंग से जो और स्विमिंग की वजह से हमारी जो टेंशन या जो तनाव होता है ये सारी चीज़ों में भी हमें मदद मिलती है है और तैराकी से जो मनोदशा है उसमें भी सुधार होता है आत्म विश्वास में में भी सुधार होता है क्योंकि उसमें क्योंकि इसमें आपको मन की शांति मिलती है तो आप आत्मविश्वास में भरते हैं ओर इससे नींद में जो गुणवत्ता है जो लोगों को नींद की थोड़ी परेशानी होती है उनके लिए नींद भी अच्छी होती है वहीं तैराकी से फ़ेफड़ों की जो क्षमता होती है फूलने की वो भी बढ़ जाती है जिससे जो आपकी जितनी भी माँसपेशियाँ होती हैं साँस लेने में वो मजबूत होती है तो आपको जो स्वा स्वास की जो साइकल होती है वह अच्छी होती है और आप जल्दी थकते नही हैं और ये बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा करता है